हाँ स्विग्गी से बोल रहे हैं जी मेरा एक आदेश रद्द हो गया था दो दिन पहले उसका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है जी मैं उस दिन ही आपको बताया था और ओ बोले थे कि एक दो दिन में आ जाएगा लेकिन अभी तक ओ पैसा वापस नहीं आया है नहीं मेरी तरफ़ से कोई भी गलती नहीं थी मैंने तो ठीक समय पर मंगवाया था और पैसा भी दे दिया था लेकिन उस दौरान उनके साइड से कुछ दिक्कतें आई इसलिए ओ मेरे आदेश को रद्द किए जी मैं अभी मेरा पूरा पैसा वापस चाहता हूँ और कितना वक्त लगेगा टीक है जल्द से जल्द वापस करने की कोसिश कीजिए धन्यवाद